हाँ मेरी एक पसंदीदा किताब है वो है मुंशी प्रेमचंद की है रामचरितमानस जो है हिंदी काव्य के नाम से वो पुस्तक है वो मुझे बहुत ही पसंद है उसे मुझे बार बार पढ़ने का मन करता है और मैंने वो काफ़ी बार पढ़ी भी है क्योंकि उसमें एक गरीब किसान की स्थिति को बताया गया है जो की बहुत ही गरीब होता है और काफ़ी बड़ी सर्दियों में बहुत ही मेहनत करके अपना जो है अनाज उगाता है उसको पहनने के लिए ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं उसके पास तो वो अपने जैसे ही अलाव है वह आग को जला करके अपनी जो है सर्दियों से बचता है और फिर अपने अनाज को उगाता है इस तरह की उसमें कहानी है जोकि मुझे बहुत ही पसंद लगती है